सर मेरी बात थाना गौतम नगर में हो रही है सर मैं अपनी बैंक यूनियन बैंक से अपना लॉकर से पचास हज़ार केश और दो सोने के हार अपने बैग में ले कर घर आ रही थी उस समय आते टाइम कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे थे दो लड़के गाड़ी से फिर मैं उस ऑटो से उतर गई और जब मैं उसे ऑटो से उतरी तो थोड़ी दूर जाने पर उन लोगों ने मेरा बैग मुझ से छुड़ा लिया और वो भाग गए सर मुझे मेरा बैग मिल जाए सर पचास हज़ार केश था और दो गोल्ड के नेकलेस थे जी हलो जी जी टीले जमालपुर हाँ शीतला माता का मंदिर है जी ठीक है थैंक यू